ओइ आबौ गारिखौ नों मानो दाबो लाबोआसै सारे आदत्तायावनो थांनो नांगौमोन एसे एफा गोबाव नेबाय थानानै आं दा मा जागोन दे दाबो सफैयासै बेथिं नेबाय दङ फ'न हरबाय थाबाय दासो अ